जब हम पौधा लगाबै छिऐ तऽनमीवला मिट्टीमे लगाबै छिऐ ताकि पौधा इ मे पानि वानि पानि सभ नहि डालए लऽ पड़तै जादा आओर मतलब जब हम घरसँ बाहर जाइत छिऐ पौधा मतलब पौधाके देखभाल करए लए आओर मतलब पौधाके सुरक्षाके लिअऽ तऽ गमलामे लगा दए छिऐ नहि तऽ सुरक्षाके लिअऽ कोइ स्टाफ केओ नौकर केकरो राखि दए छिऐ नहि तऽ केकरो अड़ोसी पड़ोसीके ही बोल दए छिऐ कि मतलब ओ पौधा जे लगओने छिऐ ओ पौधा अभी बहुत छोटा बहुत नाजुक छै पौधाके टाइम टाइम पर पानी आओर पानि गोबर खाद्य मिट्टी ई सभ देइ लऽ आओर पौधाके हमेशा देखए लए कि ई पौधा कि ई खराब नहि ने होइलै कीड़ा पिल्लू नहि ने लगलै पौधाके रङ्ग छै सूख वूख तऽ नहि ने गेलै एहिलेल टाइम टाइम पर पानि वानि खाद्य सभ देइ लऽ आओर मतलब जादा दिन तक बाहर रहै छिऐ तऽ हम अपन तरफसँ कोशिश करै छिऐ ताकि पौधा खराब नहि हो गमलामे लगाबै छिऐ तऽ पहिले सूखल पत्तासभ सूखल पत्तासभ डाल दए छिऐ